हा मीडिया ग्रामीण खेत्र जे मुदनि जे मेन कवरेज न कंदी आहे ईअं केतिरा मुदा थींदा आहिनि जिते मीडिया पहुची ई न सघंदी आहे ग्रामीन जे घरु जीअं ॿारनि जा छोकिरियुनि जा हूंदा आहिनि छोकिरी नंढी उमिरि में शादी थी वेंदी आहे हुननि जो हीअं जलाए छॾंदा आहिनि छोकिरियुनि खे या दहेज प्रथा अॼु बि आहे गाउनि में छा आहे दहेज प्रथा अॼु बि आहे जंहिंजी कवरेज मीडिया न करे सघंदी आहे या नंढा नंढा हूंदा आहिनि कि कीअं ग्रामीण जहिड़ा किसान हूंदा आहिनि कर्ज़ में डूबी वेंदा आहिनि सुसाइड कंदा आहिनि उहो बि कवरेज कई थींदी आहिनि कई न बि थींदी आहिनि कई थी बि थींदी बि आहिनि ऐं जीअं गांओ वारा हूंदा आहिनि अनाज जे लाइ परेशान थींदा आहिनि उहे ई ऐं हुननि खे पूरो हो न मिलंदो आहे समान खेती करण जे लाइ उहो बि हूंदो आहे ऐं कुझु करे सघंदा आहिनि कुझु न करे सघंदा आहिनि